ہیلو جی بھائی جی میں علیم صاحب سے بات کر رہا ہوں جی اچھا اچھا جی ہو جائے گا اچھا کمرے میں بنوانا ہے اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سات فیٹ اونچا تو آپ اس میں کون سا مٹیریل یوز کریں گے اس میں دیکھییے مٹیریل جو لگے گا وہ سب ہم اپنے پاس سے لے کر آئیں گے تو آپ یہ بتائیے مطلب آپ کی کاسٹ کیا ہے مطلب کہ کس رینج تک کا آپ کو چاہیے دیکھیے آپ کو مطلب ڈبل میں بنوانا ہے سنگل بنوانا ہے ڈبل میں بنوانا ہے لگ بھگ دیکھیے پینتس ہزار روپے لگیں گے

فل والا بنوانا ہے نا ہاں تو اس میں اتنا ہی خرچہ آئے گا آپ یہ بتائیے کہ کون سے مطلب سن مائیکہ کیسا لگوائیں گے کس میں لگوائیں گے کون سے ڈیزائن کا لگوائیں گے بلیک چاہیے چلیے میرے میرے پاس نا کیٹلگ ہے جب میں آپ کو آپ آئیں گے نا میرے پاس تو میں آپ کو کیٹلگ دکھا اچھا اچھا ہو جائے گا اس میں ڈرار بھی ہو جائیں گے لوکر بھی ہو جائے گا اچھا پائپ بھی لگ جائیں گے تو میرے پاس نا کیٹلاگ ہے اس میں آپ اپنے من پسند کا مطلب ڈیزائن وہ کر لینا چوز کر لینا آپ وہ تو آپ کو بڑا آپ کو جیسا پسند ہے

جی میں آپ کو کیٹلگ دکھا دوں گا آپ اس میں سے پسند اس میں سے آپ کو جیسا اچھا لگا آپ ہمیں بتا دینا ہم بتا دیں گے اب یہ بتائیے آپ کو کب تک چاہیے آپ کو مطلب کب تک چاہیے کب تک مطلب تیار چاہیے کون سی کتنے دن میں بھائی دو دن میں دو مہینے چلیے ہو جائے گا دو مہینے تک تو آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کچھ کرنی پڑے گی اس کے لیے نہیں کیٹلگ تو آپ آئیں گے نا ہمارے پاس تو ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ ہمارے شو روم پر آئیں گے تو اس میں ہم آپ کو ایڈریس بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے